ٹیکنالوجی نے ہمارے تعلیم کے لئے بہت اچھی سین صنعت کی طرح مدد کی ہے آن لائن کلاسیز چل جاتی ہے یوٹیوب پر ویڈیوز آرام سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں آن لائن کورس کر لیتے ہیں آن لائن داخلہ بھی ہو جاتا ہے آن لائن ساری کتابیں بھی مل جاتی ہیں ہمیں اس ٹیکنالوجی سے بہت آرام ہے